फ़्लीपकार्टसॅं हम एगो हेडफ़ोन मंगेलहुॅं ओ हेडफ़ोन तऽ मँगा लेलहुॅं देलक पाँच छओ सए रुपैआमे मगर हमर किछु आर्थिक परिस्थिति के कारण किछु कारणवश हम ओकरा रिटर्न कए देलहुॅं हम नहि लय सकलीए ओकरा